हा असांजे हिते स्कूलनि में इतिहास पढ़ायो वेंदो आहे ऐं मूंखे लॻे थो उन इतिहासु जेका आहे उहा थोरो सचाई सां अलॻि थींदो आहे छोजे पहिरीं जे ऐं ज़माने में जेको इतिहासु लिखंदा हुआ से इतिहासकार उन राजा जा ई कवि ऐं लेखक हूंदा हुआ त उहे पंहिंजे राजा जी का बि घटिताई जेका आहे न लिखी सघंदा हुआ छोजे उहे हुन राजा जे ई ऐं राज्य में रहंदा हुआ हुन जो ई खाईंदा हुआ त उन जो गुणगान त उहे सहुली तरह कंदा हुआ उन जी का बि कमी सां माण्हू न ईअं अचण न ॾींदा हुआ पंहिंजे लेखन जे ज़रिए ऐं असांजे इतिहास जी हिकु ॾाढी वॾी घटना जेके सिंध जा राजा हुआ दाहिर सेन मां सम्झा थी असांजी राजस्थान जी इतिहास खां अञा बि उहे परे आहे माना की राजस्थान जे माण्हुनि खे अञा बि उन जी पूरी ॼाण न आहे कीअं न सिंध जे राजा दाहिर सेन पंहिंजे मुल्क खे बचाइण लाइ दुश्मननि सां विणंदे विणंदे पंहिंजी जान ॾेई छॾी उन्हनि जी ॿ धीअरूं उन्हनि खां पोइ परमल देवी ऐं सूरज देवी कीअं पिता जी जॻह ते लड़ाई लड़ी ऐं दुश्मनुन जे अॻियां उहे बि वीचारियूं ॿई शहीद थी वियूं